हूँ हेलो हँ

हँ टेबलके तीन हजार आर कुर्सीके एखन पाँच सओ पाँच सओ टाका गोटा एक हजार टेबल भए जेतौ ने हजारमे पन्द्रह सओमे हँ हँ दए देबऽ एबहऽ तब ने देखबहऽ तब ने पसन्द करबहऽ तब ने हूँ आबऽ हूँ सबटा जाइ

हमरा बहुत पुराना दोकान छै आबऽ लए लिहऽ दस हजार तकमे भए जेतऽ सब चीज एँ दस हजार तकमे भए जेतऽ दए देबऽ अच्छा दए देबऽ दए देबऽ

अच्छा

कटहरके लकड़ी छियै बढ़ियेंवला छै बढ़ियाँ होइ छै कटहरके जिलेबियो छै कटहरो छै सब ठीके छै जे पसन्द हेतऽ ओ जे पसीन एतऽ से लिहऽ अच्छा ठीके छै जाले ठीके छै तब राखऽ तब

ठीके छै दए दहऽ

बोलऽ तऽ हँ राखऽ